ميرے سب سے بڑى کاميابى يہى ہوئى كہ ميں جب اپنے پيروں ابھى بھى ميں اپنے پيروں پہ ہی كھڑى ہوں پھر بھى ميں جب كامياب محسوس كروں گى جب ميرے ماں باپ ميرے سے خوش ہوں گے اور ان كو ميں خوش ركھوں گى ان كے ہر خواہشوں كو پورا كروں گى اور ميرے جو بڑے ہيں ماں باپ كے علاوہ بھى جو میرے ميرے بڑے ميرے بھائى بہن جو كوئى بھى ہے میرے دادى اور چاچا ماما ان سب كو خوش ركھوں يہى ميرى بہ سب سے بڑى كاميابى ہوگى اور دوسروں كى ان كے بعد دوسروں كى مدد كرنا غريبوں كى مدد كرنا جو ضرورتمند ہيں ان كے ان كے كام آنا يہى ميرى سب سے بڑى كاميابى ہے